جب مجھے دوڑ کے ہدف کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک اس دوران کئی منزلیں طے کر لیتا ہوں اور ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے دوڑ کے اہداف پا لیتا ہوں اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے میں پوری محنت کرتا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ان اہداف کو مکمل کر لوں ایسا کرنا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ بذات خود دوڑ ایک بہت ہی لاجواب چیز ہے جس سے ہماری صحت اور ہمارے جسم کی اچھی طرح پرورش ہوتی رہتی ہے میرے دنیا میں بہت سارے پسندیدہ رنرز ہیں لیکن سب سے زیادہ جو رنر پسند ہیں یوسین بولٹ اور مائیکل جانسن یہ دنیا کے دو ایسے عظیم ستارے ہیں جن کو رنر کا بادشاہ کہا جاتا ہے